देखो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो जो है कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे जो हैं उनको सीखने के लिए उनको सीखने के लिए वो बोलते कि हम कैसे सीखेंगे अभी जो ये नए युग के बच्चे हैं इनको छोटे छोटे जो उन के माँ है बाप है वो लोग बोलते हैं जाओ वो दादा के पास सीख कर के आओ बताएंगे तो उसमें उनको बताता हूँ मैं देखो पहले इसमें तैरो छोटे से तालाब होता है थोड़ा छोटा जो जो टंकी बनी हुई है तो उसके अंदर में आप दस फुट के अंदर में तैरो जब तैरना सीख सीख जाएंगे तो बड़े बड़ा थोआ ले लेंगे क्या बोलते हैं कि वो जो ट्यूब पर आता है उस पर बैठ कर तैरते हैं उसको पकड़ के तैरते हैं पूरा पार जाते हैं कितना भी पानी होने दो उसमें बच्चे लोग तैर जाते हैं सीखते हैं तो एक दूसरे बच्चों को भी सिखाते हैं तो दूसरा बच्चा फिर वो हम उसको सिखाएगा वो तीसरा बच्चा उसको सिखाएगा फिर चौथा बच्चा उसको सिखाएगा सब के जो सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता उन के पास जाते हैं उन के पास जाते सब बच्चे पूरे जो कालोनी के पूरे बच्चे होते हैं ख़ूब बड़ा तालाब हो जाता है उस में जो स्विंग पूल होता है हर बिल्डिंग में बड़े बड़े स्विमिंग पूल हो जाता है कि उसका जिस बिल्डिंग में स्विंग पूल बहुत बड़ा होता है वो उस उस में जाएंगे सब बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो बहुत लोग बच्चे जब वहाँ जाएंगे जो सब बच्चे पहले वो इकट्ठा हो जाएंगे फिर सब बच्चे डूब लेंगे ले कर के उसमें घुस जाएंगे कुछ उससे तैरते रहेंगे वो तैरते तैरते तैरते पड़ा सब उस में तैरेंगे जैसे कौन बच्चा आगे तैर गया है कौन बच्चा पीछे तैर गया है वो लोग लाग लगाते हैं कहते हैं अरे मैं तो इतना तैर गया बोलता है अरे तुम इतने ही तैरे मैं तो इतना तैर के आया यार वो लोग देखते हैं एक दूसरे को बोलेंगे क्या बोलेंगे अरे यार तुम तो इतना पीछे तैर के आया क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ ना अभी मैं सीख रहा हूँ और सीख जाऊँगा तो मैं तुम्हारे से ज़्यादा मैं तैरुँगा हम बोले क्या बात करते हो बोले हाँ मैं तैर जाऊँगा और इससे ज़्यादा मैं तैरूँगा पर तुम चलो मिला लेना कल फिर वो जाते है अब यहाँ से फिर इसको देखते हैं फिर देखते हैं फिर भी वो बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ता है कि हाँ देखो आ कर थोड़ा तुम से बहुत कम पिछड़ा हूँ कल और देख लेना परसों और देख लेना एक हफ़्ते बाद और देख लेना फिर मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊँगा फिर मैं तुम्हारी बराबरी से भी बेसियई हो जाऊँगा तो जैसे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं या जो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है ये बच्चा और जो नया जो सत्रह अट्ठारह बच्चे हो जाते हैं वो छोटे को छोड़ दो पीछे वालों को छोड़ के आगे निकल जाते हैं वो तैरने में वो तैर के सब निकल जाते हैं जब तैर निकल जाते हैं तो कहते क्या हैं देखो मैं आ तुम को पीछे छोड़ दिया हूँ हंसते हंसते बच्चे बोलते हैं मैं तुम को पीछे छोड़ दिया हूँ तुम बोलते थे मुझे तुम तैरना नहीं आता है अब हम को तैरना आ गया है अब मैं तुम से आगे निकल जाऊँगा और अगर मैं निकल गया तो अभी तो फिर उससे छोटा बच्चे हैं वो भी बोलते हैं नहीं नहीं अरे यार अभी तो हम ये तो इतना चढ़ा दे अभी हम ही तो दो दिन में इतना हो गया अभी तो एक हफ़्ता महीना भर मैं तैरूँगा तो मैं इससे भी आगे मैं निकल जाऊँगा बोले ठीक है तो दूसरा भी बच्चा बोलता है उस बच्चे के एक दूसरे बच्चे को से उनका कम्पटीसन होता है और बच्चे तो अपने आप में कम्पटीसन कर के उन से आगे निकल जाते हैं बोलते हैं यार सब जैसे सब एक तरह बच्चा सब थोड़ी होता है कोई बच्चा दहिन जाता है बोलता है हम नहीं जाएंगे तैरेंगे ही नही आज की तारीख़ में देखिए तो किसी बच्चे को तैरने बहुत कम आता है वो ट्यूब से तैर लेते हैं लेकिन ये बाढ़ आते तो बच्चे लोग डूब जाते हैं क्योंकि गाँव दिहात के बच्चे होते हैं वो हमेशा तैरना सीखते हैं क्योंकि तालाब होता है नहीं होता अब साला नहर होती है जो सिंचाई विभाग की नहर है उसमें भी जा कर तैरते हैं हमारे हमारे गाँव के बच्चे यू पी वाले बच्चे वो ज़्यादा तैरना जानते हैं और उसके लिए वो सक्सीज है